ہاں ہیلو وعلیکم السلام تو تو بہت دن بعد آئے ہیں ہاں دیکھو کون کون سے سامان لینا ہے کیا ہوں دیکھ لو تو تین طرح چار طرح کا ہے اڑھائی سو ہے تین سو ہے ہزار تک جاتا ہے اب جو پسند ہے تو وہ اس میں کا لے لو

ہاں ہے تو وہ ہزار تک جائے گا

وہ لینے پہ کم ہو جائے گا پسند پسند تو کر لو پہلے اس کے بعد تو ہو جائے گا کم ہو جائے گا تو ہزار کا ہے تو بارہ میں یہ ہزار کا ہے تو آٹھ سو تک کا دے دینا ایک آدھ سو اور چھو چھوڑ دو سات سو میں دے دو ہاں ہاں اچھا ہے اچھا یوج جو ہم ہم تو یہ بہت یہ بکتا ہے اسی میں کا بکتا ہے ٹھیک ہے کروا دیتے ہیں پھر سات سو بتائے تو تھا سات سو ہوں اس کو ہزار میں سات پہ آ گئے تو اب کتنا چلو چھ سو دے دینا ٹھیک ہے ہاں ہوں پیک ٹھیک ٹھیک ہے کر کے رکھیں